हाँ जी सर बोलिए हेलो हाँ सर जी सर अच्छा पोरटावे के साथ करवाना है क्या जी सर मैं आज तो नहीं सर कल मैं चार लड़के लगाऊँगा चार लड़के से सारी सफ़ेद करवा दूँगा

जी सर कल कल करा देता हूँ सर क्योंकि आज लड़के कुछ दूसरा काम में चले गए हैं करने के लिए तो आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन मैं कल के दिन करवा ही दूँगा जी जी जी जी कल करवा देता हूँ मैं पूरा सारी सफ़ेद करवा देता हूँ पानी से आप धुलवा देता हूँ है ना और जैसे ऑयल भी डलवा देता हूँ पूरा क्लीन करवा देता हूँ ठीक है सर

जी जी सर सब तो यह ऐसा है थोड़ा सा सर कन्डिशन अभी ऐसी है कि परेशानी थोड़ी सी ऐसी है कि लाइट आइट भी गाँव में आती नहीं है तो उसकी वज़ह से में लग गया हूँ अभी लाइट नहीं आ रही है ना साब यहाँ से कम से कम दो महीना हो रहा लाइट नहीं आ रही यहाँ पर मौसम की वज़ह से लाइट खराब है जी सर जी सर करवा लेंगे करवा लेंगे सर कल करवा लेता हूँ सर कल कल कल के लिए करवा लेता हूँ जी धन्यवाद